असें बूह्टे लाने चाहिदे आ'ऊं तुसें इक अडबाईस दिन्नी आं बूह्टे लाने चाहिदे एह् साढ़ी हैल्थ गल्लै ठीक होंदे सब्जियां लानियां चाहिदियां इक्कै नेहियां सैलियां जेह्दे कन्नै अस सब्जियां खान घरै दियां देसी सब्जियां सोआद बड़ियां होंदियां ते कन्नै साढ़ी हैल्थ ठीक रौंह्दी बाह्रै सब्जियें इंजैक्शन उजंक्शन भरे दे होंदे एह्दी बजह कन्नै ओह् नेईं खानी चाहिदी हून अज्जकल दिक्खो भट्ठे गै निक्के निक्के मतलब घर निक्के निक्के भट्ठू लगदे ते हट्टियां एह्डे एह़्डे भट्ठे थ्होंदे इक सब्जी बनी दी इक इक भट्ठे कन्नै सब्जी बनी दी घर इ'यां बनाओ ते जिन्ने मर्जी बनाओ ते ओह् समझो थोह्ड़े थोह्ड़े होंदे सब्जी अवा घरै दी सब्जी असें खानी दिक्खो पालक खाने कन्नै साढ़ी अक्खें दी रोशनी बधदी ओह्दे कन्नै खून बधदा माह्नू सेह्त ठीक रौंह्दी अवा अज्जकलै दे बच्चे जेह्ड़े ओह् खंदे नी हैन उनेंई लोड़दे मोमोस मोमोस लोड़दे उनेंई सपरिंग रोल लोड़दे पिज्जे लोड़दे बर्गर लोड़दे उनें अते होर देउड़ो उनें तुस चाम्पा देउड़ो पाउभाजी देउड़ो ओह्दे बाद न्युडल्स देउड़ो जां फ्ही दिक्खी लैओ तुस ओह् देउड़ो किश बी देउड़ो बाह्रै दी चीज ओह् खाने खरै अवा सब्जियां नी खलोंदियां देसी फुल्का नेईं खाना घरै दी रुट्टी उनें दिक्खनी गै नेईं ते दिक्खै कोई ते हड्ड कड्डे दे सुक्के दे दुद्ध ते ओह् पींदे गै नेईं देहीं ते ओह् दिखदे बी नेईं कोई उ'यै खा ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ी सेह्त बना बा नेईं साढ़ा इक जागत ऐ ओह् चोरियै दुद्ध पींदा कड्डी कड्डियै ते चलो नुहाड़ी थोह्ड़ी सेहत बी मतलब इ'यां बड़ा सुक्का दा लभदा अवा अंदरा ते शक्ति ते ऐ नी उसी ओह् मतलब केह् करदा कच्चा दुद्ध होऐ कच्चा दुद्ध फ्रिज चा चोरियै पी उड़ै ते देहीं खाउड़दा ओह् चोरियै कड्ढियै मतलब ओह् देसी ड्राई फ्रूट खोड़ उसी मसेआं लब्भे लोड़दे खोड़ ते ओह् छुड़दा गै नी ऐ अदे मतलब ट्टटी करनी होऐ उन्नै ते ओह् उसी पैरै'र बेहियै गै बठा कोई ट्टटी ते ओह् इयां फिरदा ते खाने पीने बड़ा तेज ऐ होशियार ऐ